मैंने हिंदी सर्वप्रथम अपने माता पिता के माध्यम से सीखी इस वक्त इस भाषा का अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्वप्रथम हिंदी भाषा का उपयोग हमारे समाज में माता पिता करते हैं और उसके बाद में विद्यालय विद्यालय में हमें शुद्ध हिंदी समझाई जाती है और हिंदी भाषा सिखाई जाती है इसका अनुभव हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें मातृभाषा को बढ़ाने में हमारा योगदान देना चाहिए और हिंदी भाषा का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है